ہیلو ہیلو جی جی میں بول رہا ہوں جی تو ہاں کِس بچے بچے کا نام بتائیے کلاس بتائیے اچھا کلاس سیون میں تو ابھی تو ہمارا جو ہے سو ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے اِدھر بچوں کا ریویزن چل رہا ہے تو ابھی اگر بچہ چلا جائے گا تو چار دِن کی چُھٹی نقصان ہو جائے گا بچے کا اچھا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن کوئی اور صورت نہیں ہے

اچھا جی جی اچھا ٹھیک ہے میں ٹیچر سے بات کرتا ہوں آپ جو ہے تو ہاں بچے کی ڈیٹئل تھوڑا مجھے واٹس ایپ کر دیجیے

امان ہاں میں نوٹ کر لیتا ہوں بتائیے ہاں زیرو سیون ہو گئے ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ میں دیکھتا ہوں ٹیچر سے بات کرتا ہوں